औ हेलौ औ आब' दा ए आं नै नोंसिनि बेंटलआव थांनो नागिरदोंमोन नालाय मा होनो बावथ' सानसे जाहैगोन मोनसे खामानि लानानै थांनो नागिरदों नालाय आङो ओंखायनो रेस्तुरेन्त दङ ना गैया बेखौ सोंहरनाय जादोंमोन आरो नोंसिनि बे ए मा रेसथुरेन्टआव साबसिन जेनेबा

ए बे सनारि लाइनआव

मोजां म'म'खौनो साबसिन मोजां मोनो जानो नै गथ'बो सावमिन जायो ना सोरबा बानलु गोसा माबा माबि बानायलाबायो ना ओंखायनो सोंहरनाय जादों आरो सोरनाबा गिदिर फिसा थायो सावमिनखौसो मोजां मोनो आरो आंना फिसालाया

खाथिनि मानसिखौ खबर हरनानै जानाय बादि जाया नालाय ओंखायनो सोंनाय जादों बखिया बखियि थायो बासिया बुसिया होयो माबा मावग्राफ्रालाय माबायदि मावग्राफ्रा ए मा साइदजों होनदों सनारि लाइनआबा मा साइदआव ए खोला सानजा ने दे होम्बालाय औ दे होम्बालाय